में रनिंग करदी ते अ'ऊं फोन अपने कन्नै मतलव साथ लेई जंदी ते ओह्दे बिच्च में पाई दी होंदी ऐ ऐप ते उत्थें लभदा रौंह्दा पूरा मतलव पूरा सिस्टम होंदा कि किन्ने किलो मीटर न कुत्थुआं ते कुत्थुआं जाना पूरे रस्ते मतलव नक्शे नुक्शे पूरे ऑपशन होंदा उत्थें कि हां इत्थें जाना उत्थें जाना ते पूरा ओह् दसदे कि अज्ज तुस इत्थुआं शुरु कीता ते इत्थें तक तुसें कीती रनिंग ते ते कन्ने फ्ही ओह् बी होंदा पूरा बैदर दा बी दसदे कि केह् ऐ केह् नी आ ते तुसें कैल्लरी इन्नी वर्न कीती ओह् बी पूरी दसदे मतलव इन्ने स्टैप्प चले तुस इन्ने किलो मीटर चले तुस ते इन्नी कैल्लरी बी तुसें वर्न कीती ते कैल्लरी आह्ला ते जादातर जी पी ऐस बाचिस बिच्च गै होंदा रनिंगस ऐप च घट्ट गै होंदा ते जी पी ऐस बाच ते नी ऐ मेरे कोल व रनिगं ऐप है मेरे कोल इक ते ओह्दे बिच्च होंदा इयै कि कुत्थुआं तक कुत्थुआं कियां गे तुस ते ओह् फायदा होंदा मतलव बंदे पता लगदा रौंह्दा कि जियां डेल्ली दा इयां होंदा कि सत्त किलो मीटर बंदै रनिंग करनी चाही दी जां चलना चाही दा ते ओ डेल्ली दा इयां होंदा कि कियां नापदा फ्ही मतलव अगर इयां ते पूरा मतलव इयां ओह्बी रक्खे दा होंदा कि इस महीनै इन्नी कीती मतलव इस महीने दी इस दिन इन्नी कीती इन्नी कीती पूरे महीने दा रिकॉड़ होंदा ते होंदा मतलव आसानी करियै मतलव रक्खी सकदा इन्ना मतलव में उपनी मतलव जेह्ड़ी उन्नै ओह् बनाई दी कि मतलव में इन्ना अचीव करना कोई गोल रक्खे दा होंदा ते ओह् आसानी कन्नै लब्भी जंदा इस म्हीने दा इन्ना कीता अगले म्हीने दा इन्ना कीता ते एह् फायदा बड़ा ऐ एह्दा ते कन्नै मतलव किश होंदियां मतलव ओह् थोह्ड़ी टिप्स बी दिंदियां फ्ही अच्छा मतलव इयां रिवॉर्ड़ दिंदियां कि तुसें इन्ने करुड़े ते तुसेंई इन्ने रिवॉर्ड़ थ्होने मतलव कोई ऑफर थ्होई जाना जां कुछ ओह् किश होंदियां ते ओ उं'दा बी फायदा होंदा गै कि मतलव थुआढ़ा सेह्त बी होआ दी रनिंग करियै ते तुसें मतलव अगर जादा कीता ता तुसें गी रिबार्रड बी थ्होई जाना किश ऑनलाईन कोई शॉपिंग कराऊड़नी जां कोई डिस्काऊंट बगैरा थ्होई जंदा ते इ'यै अगर ऐप्पां दी हैल्प ते डेल्ली हत्थ कुस मतलव हां मतलव मतलव मैं इ'यै चांह्दी कि मेरी मतलव मेरी मैंटल हैल्थ थोह्ड़ी ठीक र'वै ते ओह्दे आस्तै ते मतलव हिल्लना बड़ा जरूरी ऐ ते मतलव दमाक जिन्ना हिल्लै ओह्दै आस्तै ते मतलव शरीर जिन्ना हिल्लै पूरा ते बैस्ट रौंह्दा ओह् फ्ही ओह्दै कन्नै मूड़ मतलव खराब नी होंदा सट्रैस फ्री रौंह्दा बंदा एह् सारियां गल्लां होंदियां ते ओह् ते बड़ी जरूरी ऐ मतलव डेल्ली अगर जिस दिन बंदा नेंई जा ते फ्ही इयां ना मूड इयां थोह्ड़ा ठीक नी रौंह्दा थोह्ड़ा अप्पू गै पता लग्गी जंदा मतलव पूरे हॉर्मोनस बगैरा बी शैल हॉर्मोनस निकलदे नी फ्ही जदूं रनिंग करदा बंदा ते डेल्ली दा इयै होंदा कि हां भाई सवेरे उट्ठना ते फ्ही जाना रनिंग करनी फ्ही इयां थोह्ड़ा मतलव हल्का होई जंदा बंदा फ्ही बंदा दिन भर मतलव राम कन्नै करी सकदा जे मर्जी करना होऐ ते डेल्ली दा ते मेरा इयै होंदा कि मतलव जाना गै जाना कम से कम अध्दा घैंटा रनिंग करनी गै करनी जां पौंना घैंटा रनिंग करनी गै करनी जे मर्जी होई जा ते बाकी उऐ मतलव हैल्थ होऐ स्हेई बजन बुजन घटाना थोह्ड़ा एह् सारा किश आइया एह्दे बिच्च